जीवन में खेल बहुत ही जरुरी है और खेल लाभदायक होता है आपके आप खेलते हैं तो आपके शरीर में बहुत ही दिली फुर्ती रहता है और फुर्ती जो रहता है वो खेलने खेल खेल से होता है प्रेक्टिस करने से होता है दौड़ने से होता है यही सब से होता है और जो खेल होता है खेल एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ता है इसलिए खेलना ही खेलना बहुत ही जरुरी होता है पढ़ना भी जरुरी होता है पढ़ने के साथ भी खेल पढ़ने के साथ साथ भी खेलना भी जरुरी होता है और खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो पीछे से सपोर्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे से खेलो अच्छे से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है खेलना खेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं कि कोई साथ आगे बढ़ना पड़ता है खेल जो होता है वो तुम्हारे शरीर को लाभदायक रखता है और खेलने के बावजूद भी हमको खेलने के लिए कुछ प्रोटीन लेना पड़ता है जैसे कि अगर खेलें तो थक गए थक गए तो ऐसे ही नहीं रहेंगे कुछ प्रोटीन लेंगे जैसे कि ग्लूकोन डी लेंगे तो हमारे शरीर में ताकत बनी रहेगी जो हम खेलें वो प्रोटीन लिए और जो होता है वो हमारे पेरेंट्स पीछे से सपोर्ट करते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं है हमारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से सम्मान करते हैं जो खेलो आगे बढ़ो कोई दिक्कत नहीं है वो भी जो पेरेंट्स बोलते हैं हमको करना पड़ता है और हम ध्यान देके खेलते हैं और खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गाँव के किया है सरपंच हैं ये सब भी सबको सपोर्ट करते हैं जो सपोर्ट करते ही सपोर्ट करने से ही आगे बढ़ता है सब कुछ आगे आगे बढ़ता है तो गाँव का भी नाम रोशन होता है शहर का भी नाम रोशन होता है और परिवार भी बहुत खुश होते हैं सब जो जानते हैं जो वो अच्छा लड़का खेलता है वो आगे बढ़ रहा है तुम भी खेलो तुम भी उसके जैसे बनो यही होता है जीवन में जि बनो पेरेंट्स को आगे बढ़ाने का मौका मौका मिलता है एक दूसरे के देखते हुए भी अच्छे अच्छे लड़के जो होते हैं दूसरे से जीतते हैं आगे बढ़ते हैं वही वही होता है बढ़िया जो पहले उसे सपोर्ट करते हैं पीछे से और करना भी चाहिए पेरेंट्स को सपोर्ट क्योंकि जो जीवन में होता है वो कुछ ना कुछ कर के प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ता है इसलिए आगे बढ़ें बढ़ना चाहिए और हमारे गाँव में है सब जो अच्छे अच्छे आदमी हैं वो किसी को किसी को भी खेल देखते हैं तो उनके पीछे सपोर्ट में लग जाते हैं और लगना भी चाहिए क्योंकि वो गाँव का नाम रोशन कर रहा है इसीलिए उसको बढ़ावा देना चाहिए उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तुम अच्छा खेलता है तुम आगे जा सकता है तुम बढ़िया खेलेगा तुम कोई दूसरे दूसरे जगह पे खेल दूसरे दूसरे जगह से खेल के आता है तो तुम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्रदर्शन दिखाता है तो वही जो होता है करना चाहिए और हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं वो हमारे बहुत ही सपोर्ट करते हैं और बहुत ही छूट मिलती है जो तुम कुछ करो तुम अपने मन से बढ़िया खेलता है तो वो खेल पे ही ध्यान दो पढ़ाई थोड़ा मोड़ा भी करना जरुरी होता है वो पता है लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ो खेल तुम्हारा खेल अच्छा है तो तुम खेलने पर भी ध्यान दो उससे हमको कोई मतलब नहीं है लेकिन तुमको कोई दिक्कत होगा रुपिया पईसा का कोई दिक्कत होगा तो हम अब तुम को सपोर्ट करेंगे और हम पहले उसको यही बोलना चाहेंगे कि मेरे माता पिता जो हैं वो बोल रहे हैं तो हमको अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए जो कि मेरे गाँव में समाज में अच्छा नाम हो अच्छा प्रदर्शन हो जो बोले जो बोले जो ये अच्छा खेलता है ये अच्छा कर रहा है तुम भी ऐसा बनो वैसा बनो ये सबको पर सबके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और खेल को जीवन आगे बढ़ाना चाहिए खेल को बढ़ाते हुए अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अच्छा सब कुछ करते हुए बढ़ना चाहिए खेल पे ध्यान देना चाहिए और हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए खेल तो जीवन में अच्छा है ही एक कोई ना कोई एक खेल तो करना ही चाहिए जैसे कि कबड्डी हुआ किरकेट हुआ फुटबॉल हुआ वॉलीबॉल हुआ कुछ भी एक चीज़ जिसमें तुम बढ़िया हैं उसी से उसे खेलो वही वही खेलेगा वो वही वही आदमी बढ़िया मिलेगा तो वही तुमको सपोर्ट करेगा वही तुमको आगे बढ़ा के ले के जाएगा तुम आगे नेशनल इंटरनेशनल बिहार लेबल सब खेलेगा और जो होता है वो सपोर्ट करेगा और तुमको सम्मान मिलेगा धन्यवाद